अञा हालु ई में मां वाराणसी सां जयपुर मरूधर्स ट्रेन जेका आहे हुन सां वियो हुउसि हुन जे थर्ड एसी में त हुन जे थर्ड एसी जी सर्विस मूंखे कुझु शयुनि में ॾाढी सुठी लॻी जीअं की हुननि जे वॉशरूम वग़ैरह में ॾाढी नीट एंड क्लीन तरीक़े सां मैंटेंन हुजनि प्लस वॉशरूम में पाणी प्रोपर मैंटेन त पहले स्टेशन सां आख़िरी स्टेशन ताईं वियुसि त मां इहा शइ ॾिसी की वॉटर जी जेका क्राइसिस अमूमन थी वेंदी आहे उहा नथी पूरे लास्ट स्टेशन ताईं मूंखे वॉटर जी सप्लाई नज़र आई प्लस डाइटिंग वाइटिंग जेका हुननि ॾिनी उहे ॾाढी सफ़ा सुथरी ऐं हिकदमु मैंटेन तरीक़े सां पैकेट में पैक थी करे आई हुई इवन जेको ब्लैंकेट बि असांखे ॾिनो हुओ उहो बि ॾाढो सफ़ा सुथिरो हुओ प्लस जेको बि हुननि पैंट्री जे पासे डो असांखे फूड वूड अचे पियो हिन में मां हिकड़ी शइ ॾिसा पियो फूड थोरो साफ़ सुथिरो हैल्दी फूड ॾियनि पिया हिकिड़ो छॾो फ्राइड तरीक़े जा आइटम न ॾिनो फूड सुठो हुओ हैल्दी बि हुओ ऐं टैस्टी बि हुओ प्लस सभिनी खो सुठी शइ मूंखे हिन टीन जी ईअं ई लॻी की हुन में हर शइ सफ़ाई सां हुई पूरे रस्ते में असांखे मां त पहले स्टेशन सां आख़िरी स्टेशन ताईं वियमि इहा शइ मां ॾिसी की ॿ टे दफ़ा हुननि जा स्वीपर आहियां उहा क्लीन करे विया वॉशरूम खे जीअं सुबुह जे टाइम ते वधीक यूस थियो त ॾींहं जे टाइम ते याने की चकर आहियां क्लीनिंग करे विया हुननि में जेको बि पंहिंजो फिनाइल विनाइल छिड़के करे विया जंहिं सां उन्हनि जी क्लीनिंग मैंटेन रहे हिन तरीक़े सां हा जा हिकड़ी ॿी बि शइ थी हिकिड़ो असांजे बिक में कंपार्टमेंट में हुओ पर्सन हुन खे थोरी बॉडी में दिक़त थियसि तकलीफ़ थियसि बीमारी थियसि पई कुझु या छा थेअसि थो भॻिवान ॼाणे त उहो जीअं ई असां टीटी खे हिकु ॿ जणनि मिली करे कंप्लेन कइसि की भई बिक वारे कंपार्टमेंट में हिकिड़ो पैसेंजर आहे उन खे डिस्टर्बैंस थिए अथसि त हुन जे लाइ जीअं असां टीटी खे चयोसि हुन वीचारे ट्रेन में ॻोल्हाए कि किथे असांजे कोच में डॉक्टर आहे हुन डॉक्टर खे गिनी करे आहियो तुरंत हुन डॉक्टर सां मिलवाया त हुन माण्हू खे हुन जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराए इहा शइ ॾाढी बढ़िया लॻी मूंखे अगरि हिन तरीके जो रेलवे अपडेशन रखे त ट्रेनियुनि में बि कॾहिं माण्हुन खे भउ न ते बुज़ुर्ग माण्हुनि खे त ख़ासि तौर सां बाक़ी हिन शइ में मूंखे सुठो लॻो हीअं जेको रेलवे जो तरीक़ो हुओ मूंखे ॾाढो बढ़िया लॻो